میں اپنے علاقے کی اگر بات کروں مجھے لگتا ہے ابھی چند سالوں پہلے تک سڑک کی بہت پرابلم تھی یعنی یہ کہ سڑک اچھے نہیں تھے راستے صحیح بنائے نہیں گئے تھے لیکن اس کے بعد سے یہ ہوا کہ سڑکیں تو بہت حد تک بن گئی ہیں راستہ ٹھیک ہو گیا ہے بہت حد تک لیکن اب بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس سڑک کا صحیح استعمال نہیں ہو پا رہی استعمال نہیں ہو پا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب ساری سڑکیں گاؤں کے بیچ سے گزرتی ہیں اور گاؤں والے ان سڑکوں کو اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے آدھے گھیر لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی فصل کے کٹنے کا موقع ہے تو اس پر فصل سوکھ رہا ہوتا ہے یا اگر کہیں مویشی یا جانور ہیں تو وہاں جانور سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں جس سے بہت خطرہ رہتا ہے کہ انسان کا ایکسیڈینٹ ہو جائے یا کوئی اور حادثہ بھی ہو جائے اور اکثر ہوتے بھی رہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سفر کے ان بہتر اس کو درست کرنے کے لیے گاؤں کی ان چیزوں کو درست کرنا ہوگا یا اگر میں اس کی بات کروں کہ ٹرین یا دیگر چیزوں کے سفر کے بارے میں تو گاؤں کے لوگوں کو اس سلسلے میں تھوڑا سا زیادہ جاگروک کرنا ہوگا یعنی انہیں سفر کے بارے میں بتانا ہوگا ٹرین کی چیزوں کے بارے میں بتانا ہوگا اور جو ٹرین کی فیسلٹی ہے اسے بہت زیادہ انہیں واقف کرانا ہوگا